हॅलो रिट्स क्लासीक रॅश्टोरंटान कॉल लागला ओके म्हाका ऑडर दिवपा जाय आशिल्ली जेवणाची सो तुमचे वॅजान आनी नॉन वॅजान किदें किदें ऑप्शन आसात तुमच्या कडेन बेगिनच्या बेगीन अशे तयार जावपी खंयचे पदार्थ आसात म्हाका बेगिनच्या बेगीन जाय कारण म्हाका खूब टायम जालो हांव उपाशी आसां सो म्हाका भुकीय लागिल्ली आसा ओके तर म्हाका तुमी एक चणक थाली प्लस एक वॅज बिरयाणी सुंगटां रवा फ्राय प्लस एक डिझटान किदें एशें बरें तुमचें अशें आसा तें धाडात बट हें माश्शें बेगिनच्या बेगीन तुमी दियात आमकां बेगीन कितले बेगीन जावों शकता तुमचें चड टायम काडनाकात बरें ही तुमची आतां सगळ्यांची रेट कशी आसा बरें हांव आतां तुमचें सदांचेंच गिरायक सो म्हाका डिसकावण बी कांयच ना दोन हजार जालात म्हणलां तुमी सो सगळे मिळून अशे कांय डिसकावंटान बी मेळपा ना ओके बरें एक हजार आठशी बेगिनच्या बेगीन माश्शें तुमची डिलिवरी करपाची पयात बिलीय बी म्हाका तेजें कॅश ऑन डिलेवरी करता तुमकां हांव माश्शें बेगीन धाडपाचो प्रयत्न करात बरें ओके